अह सोर जाखो अबेनि अह सोरमोन नोङो अह अह अह ओह मोनो अह मोनबाय नारें खमलाया मोनबाय अह गोदै जाबाय ओं दावथारायाव बाजार दं लोक्षि बाजार जायो सिमला जायो फुंसेआव बिदिनो थिनस' सारिस' गिदिरा गिदिर दाम फिसाया फिसा दाम अह ओइ दावथारा बाजाराव गुदाम दं एयाव मोनो नै लोक्षि बाजाराव मोनो

अह जागोन दे ओह रबिबाराव दावथारा जायो सुक्रुबाराव लोक्षि बाजार जायो बिस्टिबाराव सिमला जायो हेलौ अह गिदिर साइसआ दामा बारा गिदिरा सारिस' फिसाया थिनस' आमफ्राय आराइस' बेबायदि फिसाथारा आराइस' ओह ओं

नारें खमलाया जोंना गोथाव जागोन दे

औ दावथारा गुदामाव आंखौ लोगो हम खमला गुदामाव अह अह दे